जेह्ड़े जम्मू दे लोग न ओह् बड़े तरीके कन्नै राजनीति च हिस्सा लैंदे न जियां कि ओह् अपना कीमती वोट पान जरूर जंदे न कन्नै जदूं वी वोट लैने दा टाईम आंदा ऐ अपने ते नेता गी चुनने दा आंदा ते उसलै बड़े जोर शोर कन्नै लोग अपने नेता जेह्ड़ा जिस नेता गी अस सपोर्ट करदे न उस नेता गी उस नेता दा शैल प्रचार करदे न और पूरे हर्शोल्लास कन्नै इलेक्शन दे प्रोसेस गी जारी रक्खदे न जम्मू दे जेह्ड़े लोग न उनें डीडीसी दियां इलेक्शनां कन्नै बाकी म्युनिसीपालिटी दियां जेह्ड़ियां इलेक्शनां होइयां न उंदे च बड़ा जोरै शोरै कन्नै हिस्सा लैता अपनी मत गी खुल्लियै रक्खदे न कन्नै कदें बी अपने जेह्ड़े प्रदेश दी जेह्ड़े डॉक्यूमैंट ऐ उस्सी कदें बी कोई बी प्रशन पुच्छने ताहीं असें कोई बी अगर उनें ई कोई बी सोआल उनेंगी पुच्छना अपनी गौरमैंट गी ओह्दे कोला कदें बी पिच्छें नेईं हट्टदे इक जिम्मेदार नागरिक होने दा पूरा पूरा फर्ज नभांदे न जेह्ड़े जम्मू दे लोग न जदूं बी कुछ बी पॉलीटिकल सिनेरियो आंदा ऐ जियां की ते इलेक्शन दा टाईम आंदा ते बड़े जोरै शोरै कन्नै थुआढ़े कन्नै पॉलीटिकल जेह्ड़ियां बी डिस्कशनां होंदियां न उंदे च हिस्सा लैंदे न लेटर लिखदे न अपने नेताऐं गी की तुसें जेह्ड़े जेह्ड़े चीजां सामनै रक्खियै तुसें गी जिनेंआ नेतर्वय असें चुनेआ हा क्या तुस उनेंगी पूरा करा दे ओ जां नेईं होर जिस नेता गी ओह् चाहंदे न की साढ़ा नेता एह् बने उस्सी ओह्दा प्रचार ते खुल्लियै ओह्दे ताहीं बोलदे गल्ला कदें बी पिच्छें निं हट्टदे ते अपने जेह्ड़े बचार न साढ़े जम्मू दे लोग खुल्लियै बड़े अग्गें रक्खदे न जिन्ने बी उनें ई कोई ऐसा कुछ प्रोविजन जां प्रोग्राम चाहिदा होंदा जेह्दे ताहीं ओह् चाहंदे की उंदा नेता मता कम्म करै बड़ा खुल्लियै ओह् अपना मत सामनै रक्खदे न ते इलेक्शन जेह्ड़ियां न ओह् उनेंगी सक्सेसफुल बनाने ताहीं जम्मू दे लोकें दा बड़ा बड्डा हत्थ ऐ क्युंकि ओह् अपना कीमती वोट देने थमां कदें निं पिच्छें निं हट्टदे